गुड ऑफ्टरनून सर सर में चेतन बोल्ला ना थुआढ़ा स्टूडेंट सर साढ़ा इक्क म्हीनै दा जेह्ड़ा साढ़ा इंटरनल दा सर जेह्ड़ा सलेब्स ऐ सर ओह्दे च दौ युनिट आये दे तुसें क्कख निं कराये दा इक्क कराये दा सर तुसें सर सेल्फ स्टडीज़ दे ठीक ऐ सर पर तुस ते आईडिया देई दिंदे इंया सैकेंड चैप्टर दा बगैर आईडिया कियां पढ़चै सर सर ओह् ते ठीक ऐ पर इंया जे अस घर बैठियै गै पढ़ी लैंदे कॉलेज़ कैह्सी ज्वाईन कीता हा असें ठीक ऐ सर पर पेपर कोला पैह्लें गै कराई लैयो सर सर कल्ल कराई लैगे क्लॉस ठीक ऐ सर फिर तौले गै करेओ फिर पेपर आने आह्ले न सर ठीक ऐ सर थैंक यू सर